सरकार ने बहुत सारे मुआवजे जैसे नियम लगा कर के हमारा बहुत अच्छा मदद किया है हमने मुर्गी का व्यापार किया था जो कि इस टाइम बिजनेस ही है नौकरी ज़्यादा नहीं उतना हो रहा है लेकिन बिजनेस से जो सरकार हमें मुआवजे प्लस बिजनेस करने के लिए जो भी पैसे देती है स्टार्ट करने के लिए वो बहुत अच्छी नीति है इसे हम सरकर को तो चुका देंगे और अपना भी शारीरिक विकास कर लेंगे